جب میں پہلی بار پکانا چاہا تو میں نے اپنی بہن کو کال کر کے پوچھا کہ کیسے پکاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ پہلے پیاز کٹ کرنا اس کے بعد ٹماٹے کٹ کرنا ٹماٹے کٹ کر کے پھر کڑھائی گرم کرنا کڑھائی گرم کرے بعد پھر وہ سامان اس میں ڈالنا ٹماٹے پیاز ڈال کے پھر تیل ڈال کے پھر اس کو دھیمی آنچ پہ پکاتے رہنا جب تک پکانا جب تک کہ اس کا رس نہیں نکل جاتا پکاتے رہنا پکاتے رہنا پھر کریا پاک ہے لیموں ہے وہ چیزیں اس میں ڈالنا ڈال کے اچھا پانچ دس منٹ تک اس کو بھونتے رہنا بھونتے رہنا بھونتے رہنا پھر اس کے بعد اس کو ایسی ہی رکھ کے پھر گوشت لینا گوشت کو اچھا دھونا اچھا دھوئے بعد جو مصالحہ ہے اس کو گوشت کے اندر ڈبونا ڈبو کے گوشت کو اچھا مصالحہ لگانا مصالحہ لگائے بعد مصالحہ لگائے بعد اس کو رکھ دینا ایک گھنٹہ کے واسطے رکھ دیا تو پھر تیل میں کڑھائی میں تیل لینا تیل لیے بعد اس کو دھیمی آنچ پہ گرم کرنا گرم کرے بعد پھر جو سامانا ہے زیرہ کریا پاک ٹماٹے ہلدی مرچی ڈالنا ڈالے بعد پھر جو اپنا وہ مصالحہ والا گوشت تھا وہ لے کے تیل اچھا گرم ہوگیا بعد ہلو ہلو تھوڑا تھوڑا کر کے اپن اس کے اندر ڈالتے جانا ڈالتے جانا ڈالتے گئے بعد اس کو اچھا ایک پانچ دس منٹ تک پکانا اچھا پکائے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد نکال لینا تو میں یہ اپنی بہن سے کال کر کے پوچھا تھا